सहरसामे रोड आओर रेल अइ दूटा चीजमे विकास भेल जे विकास निश्चित तौर पर सहरसावासीक विकसित केलक हम अहाँके कही जे सहरसामे रेलक सुविधा नगण्य छल जे सरकार द्वारा रेलक सेवा बहाल कयल गेल एतय धरि जे बहुत रास ट्रेन सहरसावासीक भेटल सहरसाके जनताके बहुत रास सुविधा भेटलनि हम कही जे सहरसामे आब जँ साग सब्ज़ीके भी उत्पादन होइया तऽ ओ निश्चित तौर पर ओकर मार्केटिंग बाहर भऽ रहल छै हमरा ओहिठाम तारबूजक खेती अखन बहुत व्यापक स्तर पर कयल जाइया जेकर मार्केटिंग निश्चित तौर पर देशक आर आर स्टेटमे आर आर राज्यमे रेल सुविधाक माध्यमे पहुँच रहल छै हम एतबे नहि जानकारी दी अहाँकेॅं जानकारी दी सड़क सुविधामे भी सहरसा बहुत विकसित भेल सहरसासॅं बहुत रास सड़क आन आन जगह पर आन आन राज्यमे जेबाक लेल बनाओल गेल ओ सड़कके माध्यमसे भी एतुका आयत निर्यातमे बढ़ोतरी भेलै एतुका जनताके काफ़ी सुविधा भेटलै एहिमे जनप्रतिनिधि लोकनिकें बहुत रास सहभागिता रहलनि ओ सहरसाके विकसित करबाके दिशामे पहल कएलनि मुदा जँ आर हमरासॅं जानकारी ली तऽ सहरसामे आर आर जे बिहार सरकारके स्तर पर जे सुविधा बहाल हेबाक चाही से नहि भऽ सकल जेना हम अहाँकेॅं जानकारी दी जे हमरा ओहिठाम हस्पतालक दुर्दशा एकदम मानू जे बदतर अछि ओतय मरीज़क बहुत तरहके सुविधा नहि भेट रहल छनि जहनकी सरकारक तरफ़सं सभ व्यवस्था कयल गेल लेकिन मरीज़ जे छै से इलाज करबैया मुदा ओकरा जे इलाजमे जे इलाजक कारणे जे सुविधा भेंटबाक चाही से नहि भेट रहल अछि हुनकर इलाज बादमे प्राइवटे कोनो संस्थानमे होइया जतय ओ स्वस्थ होइ छथि हमर ओहिठाम शिक्षाके व्यवस्थामे सरकारक सभटा बात से पहल भए रहल छै सरकार सभ तरहक सहयोग कऽ रहल छथिन मुदा शिक्षामे जे पठन पाठनमे जे बढ़ोतरी हेबाक चाही जे छात्र छात्राके सुविधा भेटबाक चाही से नहि भेट रहल अछि एहि प्रकारे जँ अहाँ नहर सहर ली हँ मनरेगासॅं नहर सहर तालाबक निर्माण सेहो भऽ रहल अछि मुदा ओहिमे जे एहि युगके जे आजुक एकटा पैटर्न अछि जे ओहिमे तालाब ओहिमे ठीकेदार भ्रष्टाचारी ओहिमे अधिकारी सभके संलिप्तता ओहिमे देखल जा रहल अछि